थांगौमोनहाय आंबो थांनोनो नागिरदोंमोन बिनिफ्राय दा ओंखामानो संथ'आखै थांनाया बुरजामोनब्ला बेटारि गारिजों थांगौमोन आरो लोगो लालाय लायदो ओइ थाब थाब थांनांसिगोन ओंखामफ्रा थाब संलाय लायनानै दे जागोन जौसेब्लाबो आजिखालिलाय बिदिनोखा जौसे नङाब्ला बहाथो सिनेमा नुनो ओं नैहाय लोगो बुरजाब्ला बेटारि गारिखौनो ज' हमगार गारदो जोंहा गोजानबो ओं जागोन दे साइखेलजों आंबो साइखेल सलाइखायो टर्च लागोनहाय टर्च लाब्ला सलाइनो हायो आङो हादानाव थांबाय थाग्राखा गोग्लैयाहाय पिस लामासो आजिखालि दे लोगोफोरखौ लोगो लालायलायदो दे थांगोन दा ओंखाम ओंख्रि संखांब्लाथाय थाबनो थांनो टाइमफोरखौ थिख खालामनांसिगोन जाब्लानो न' खाथि खाथिनिखौबो लिंनोसै सोर सोर थाङो बेटारि गारि गंसे जायोब्लाथ' बेटारिखौनो हमनोसै ज'नो बिहामजोआ थांनाय नङाहाय आं फिसाजोखौनो लांफासै बिहाजोआ गथ' गोरलै दं दे संनोसै माबार माबार संसैहाय दालिफोरखौनो संलाबायसां बिदिनोथ' दालिखौ संग्रोनोसै दा बेदरखौबो लायसिगोन दा सखआव ओं लों लांसै एसे दंखायो दा लोंगोन मा जुमाइ लोंब्लासो रायज्लायनो खहाबोहाय मोजां जायो दे होनब्ला दे जाबाय